हमर नाम भेल विक्रम मिश्रा हम पूर्णियासँ बिलाॅङ्ग करै छी हम किछु खानाके सामग्रीमे हम किछु बाजैलए चाहि रहल छी जेनाकि अहाँसब देखथिन होथिन कि किछु सामान जब हमरा सामग्री हमरा लग बहुत कम मात्रामे रहै छै हमरा किछु मतलब भोजन बनाना छै हमरा किछु पर पाहुनके मतलब या कोइ किसीके खिलाना छै या ककरोलए बनाना छै तऽ ओकरालए हम ज्यादासँ ज्यादा कम मात्रामे जब हमरा लग सामग्री नहि छै छनि तभी हम बना सकै छिअनि ओकरालए जेनाकि हम चावल दाल ओकर बाद जे छै हम एक सब्जी बना सकै छिअनि एक पापड़ छानि सकै छिअनि ठीक छै एक सब्जी बनाबैके लिए हमरा लग ओतना तेल चाही नमक चाही किछु किछु सब्जीके प्रकार चाही ओकर बाद जे जेना मतलब अहाँ सबके हेथिन कि जे अच्छा लागथिन ओना कऽ कऽ अहाँ बना सकै छिअनि कि कभी भी अहाँसबके दिक्कत नहि हेतनि ठीक छै इएह हम अहाँसबके पास प्रस्तुत करैलए चाहै रहिअनि कि कोनो भी भोजन बनाबैके लिए ई नहि छै कि हमरा विशेष प्रकारके हमरा किछु चाही या विशेष प्रकारके हमरा किछु चीजके अवधिके जरूरी छै हमरा लग जे छै प्रकारके हम ओहन बना सकै छिअनि किएक तऽ हमरसबके देखिऔ संस्कृति समाजमे या हमर मैथिली समाजमे जे छै जे छै मतलब लोवर भी आदमी छै मतलब निचा स्तरके भी आदमी छै उपर स्तरके भी आदमी छै लेकिन सब जे छै अपन समाजमे रहै छै सब खाइ छै पिए छै सब दुःख सुखसँ रहै छै जकरा जेहन छनि तऽ इएह हम कहैलए चाहै छिअनि कि अच्छासँ किछुसँ किछु मतलब बनाबू खाउ इएहसब ठीक छै हम धन्यवाद चाहै छी